बाइकजों आङो इसे माबासिम सिलिगुरिसिम बाइकजों थांखांबाय बाइक सालायनायाव आंहा इसे ऐ मोजां मोननाय माबा दङ आरो बाइकजों थांनानै बाइकजों गिदिङोबा इसे जायगाफोरखौ गिदिं गिदा ओरै हाब्र' ओरै हाब्र' ओरै गिदिंलाय ओरै गिदिंलाय खालामनो हानानै जायगाफोरखौ मोजाङै नुनाय जायो बासनि बदलै बासजों थांबा सिदा थांनाय सिदा ओंखारहैनायल' जायो बाइक जों बा गिदिं गिदा खना खनला हाबनो हायो बे हिसाबै आं बाइक सालायनायखौ मोजां मोनो आरो आङो बे बाइकजोंनो गुवाहाटिसिमबो थांखांबाय ओरै माबा गलफारा जानानै खना खनला एब्रे उब्रे बबावबा एखे बारे ब्रह्मपुथ्र सेरावबो बांगालफोरनि जायगायाव बेरायला हैनाय जादों बाइकजों जायगाफोरनि नामखौ आं बावबाय आरो ओरै गार' हिल्स थुरा सिम थांनाय जायाखै थिफ्रिखिलासिम आं थांदों बबेबा लामा फिसा फिसा नुफेरै नुफेरै खना खनला लामाजों सौग्रावहैदों थेवबाबो ऐ लामा गाज्रि बाबो लामा बायलाय जिलाबाबो बाइकजोंबा एसे गोरलै जायो थांनो थाखाय लामाफ्रा सुबिदा जायो आं थांनाय समाव आरियानिफराय थिफ्रिखिलासिम लामाया गाज्रि थारमोन एखदम बबावबा हान्थुसे बबावबा आदैसे गोथौ माने आरो बे हाजो एरियानि लामा सिङाव सेस गिदिर गिदिर बलदार दं बेवहाय गारि फिसाफोर लाना थांनाय मोनबा प्रब्लेम जागौमोनबो बाइगजोंखाय आङो लासैब्लाबो थांनो हादों बेवहाय आरो सानसेनि लामाखौ बाइकजोंब्ला लासैब्लाबो लामा गाज्रि बा थाब सहैयो लामा गाज्रि ब्लाबो खिन्थु आग्यानिफ्राय थिफ्रिफिलासिम पयचलिस किल'मिटार बेव बै लामा गाज्रि समाव थाङोबा ऐ बास जों जों थाङोमोनबा नंङाबाबो दुइ गन्था लायोमोन बाइकजोंबा बिदिनो ऐ पयचलिस मिनिट बेबादिजों जों सौहैदों दाबो नै दाखालिसो आं थांना फैखांबाय बावाखै जों मे मासाव बाइकजों थुरा बे माबासिम थिफ्रिफिलासिम बाइकजों आङो लामा हान्थिनो मोजां मोनो खारन जेबो दिसथाब गैया जाहा मेला खम जायो बेनि थाखाय आं आंनि बाइकजों लामा हान्थिनायखौ सुबिदासिन नुयो आरो दा ओंखायनो जेरावखि थांङा बाइक जों थाङो आं गोसो जायो सर्थ काट लामाजोंबो जों हाबनो हायो लामा फिसाजों बाबो बाइक जों साखा खब्रै लाना थाङोबा लामा मोजांजों गिदिंनांगौ जायो सर्थ काट मारिनो हाया खिनथु लामा गाज्रिब्लाबो जों ना बे बाइकजोंबा सर्थ काट मारिनो हायो बेनि थाखाय आं बाइकखौ मोजां मोनो दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों